ہیلو راجستھانی ٹراویل ایجنسی کل میں آپ کی شاپ پر آئی تھی پچیس تاریخ کی میں نے کیب بک کرائی تھی دہلی سے فرید آباد جانے کے لیے در اصل وہ پچیس تاریخ کی بھی شادی کینسل ہو گئی اس وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکتے اور آپ کو میں نے پوری رقم جمع کرائی تھی جو آپ نے مجھے بارہ سو روپئے بتائی ہے پہ لہٰذا آپ سے گذارش ہے میری کہ آپ وہ رقم میری واپس دے دیجیے شکریہ